हा मूंखे घणेई कलाकार ऐं उन्हनि जी कलाऊं तमामु वणंदी आहे जिन्हनि मुंहिंजे आट खे ॾाढो प्रभावित कयो आहे ख़ासि तरह सां विंसेट वैन गोर्ग जी पेंटिंग्स ऐं उन्हनि जे रंगनि मुंहिंजे मथां तमामु गहिरो असरु छॾियो आहे उन्हनि जी कलाऊं जो मुंहिंजे मथां तमामु सुठो असरु थियो आहे हिननि जे कलाऊं ऐं इन्हनि जे आट में तमामु गहराई आहे जो भावनाऊं नज़रु अचे थी उन उहा तमामु प्रेरित कंदी आहे हुन जे अलावा मूंखे भारतीय मिनिएचर पेंटिंग्स ऐं मां माधुबनी आट ॾाढो वणंदो आहे हिन पारम्परिकु कलाउनि में जेका डिटेलिंग ऐं पे पैटन जो इस्तेमालु थींदो आहे उहो तमामु मनमोहक आहे मां हिन खे पंहिंजे आट वर्क में पिण आंदो आहे मूंखे घणेई तरह जी कलाऊं वणंदियूं आहिनि जीअं त पेंटिंग्स क्लिपचर डिटेल आट डिजीटल आट फोटोग्राफी ऐं अञा बि ॾाढा हिन में शामिलु आहिनि कुलु मिलाए करे मूंखे सभिनि तरह जी कलाऊं खे ॾिसणु ऐं हुननि में तमामु अलॻि अलॻि तरह जी कोशिशि करे हुन खे अलॻि अलॻि कलाउनि जे रूप में ठाहिणु ई मूंखे तमामु वणंदो आहे आट खे अञा सुठो बहितरु करण लाइ मां पंहिंजो हर संभव प्रयास कंदी आहियां